ہندوستان بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں لیکن ابھی ہندوستان میں سب سے پاپولر کھیل اور سب سے مشہور کھیل کڑکٹ ہے اور کرکٹ کھیلنے سے بہت سارے فائدے ہیں کرکٹ کھیلنے سے ہمارے جسم کی ورزش بھی ہوتی ہے اور ہمارا فیزیکل اور مینٹل دونوں ہیلتھ صحیح رہتا ہے اور کرکٹ کھیلنے کے لیے دو ٹیموں کی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں ٹیموں میں ایک ایک کیپٹن ہوتے ہیں جو اپنے پلیئر کو اپنے انڈر میں رہتے ہیں اور کرکٹ ورتمان میں بہت پاپولر ہے اس کھیل کو انڈیا میں بہت سارے لوگوں کے دوارا کھیلا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے اور اس کھیل میں دو امپائر ہوتے ہیں جو صحیح یا غلط ڈشیزن دیتے ہیں

ہمارے گاؤں یہ کرکٹ خاص طور پہ کرایا جاتا ہے اور کھیلا بھی جاتا ہے اور ہندوستان کے کچھ مشہور کھلاڑی بھی ہیں جو ہمارے دیس کو اس کھیل کی بلندی تک لے گئے ہیں جیسے کپل دیو سچن تندولکر وراٹ کوہلی اور وریندر سہواگ سچن تندولکر جو کہ اپنے چودہ سال کی عمر میں ہی کرکٹ میں ڈبیو کیے تھے اور انہوں نے وہاں سے اپنا کیڑیئڑ شروع کیا اور آج اسے کرکٹ کا گوڈ کہا جاتا ہے اور اظہر الدین جو کہ ایک بہت ہی خطرناک پلیئر تھے اور ہندوستان کو انہوں نے بی کافی اچیومنٹ دیے ہیں اور ورتمان میں ابھی وراٹ کوہلی اور روہت شرما جو کہ ٹاپ کلاس بلے باز ہے ہندوستان کے لیے اور روہت شرما کا پل ساٹ جو ہے وہ کافی بہترین ہے اور روہت شرما جو کہ آرام سے بالر کو فیس کر سکتے ہیں اس کے پاس ایک دو سیکنڈ ایکسٹرا ہوتا ہے بولر کو فیس کرنے کے لیے اور وراٹ کوہلی جسے ابھی کرکٹ کا ورتمان بہت ہی مشہور کھلاڑی کہا جاتا ہے جنہوں نے ابھی ماشٹر بلاسٹر سچن تندولکر کا ڑیکارڈ بھی توڑ دیا سو سنچڑی کا اور وراٹ کوہلی کا جو کور ڈرائیو ہے وہ دیکھنے لائق ہے وراٹ کوہلی جو کہ ابھی ورتمان میں انڈیا کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ساؤتھ افریکہ سے جتایا تھا اس میں وراٹ کوہلی اور روہت شرما دونوں کا کافی زیادہ یوگدان تھا ساتھ ہی ساتھ میں کڑکٹ آنے والے سمے میں پوری دنیا میں کافی زیادہ بلندی اور ترقی کرے گی اسی لیے کرکٹ بہت زیادہ مشہور گیم ہے